हम एक आइ वर्णन कऽ रहल छी आठ अगस्त दू हजार बाईसके साहित्य अकादमी नई दिल्लीसँ एक समारोह एम एल एस कॉलेज दरभङ्गामे भेल ओहि समारोहके तात्पर्य छल मुख्य उद्देश्य छल जे प्रोफेसर अमरनाथ झाक परिवारक जीवनी सङ्गहि हुनका एक सए वर्ष आयु पुरि गेल छलनि ताहि हेतु साहित्य अकादमी सत शताब्दी समारोह मनाओल गेल श्री अमरनाथ झा हमर गुरुदेव छलाह हुनका विषयमे पारिवारिक वर्णन करबाक हेतु हमरा चुनल गेल हम साहित्य अकादमीसँ ओहि कार्यक्रममे भाग लेलहुँ आओर भाग लेलाक बाद श्री अमरनाथ झाक हुनकर परिवारिक जीवन आओर व्यक्तित्व आ कृतित्वक सेहो चर्चा विस्तारसँ केलहुँ